جی ہاں میں نے اسکول اور کالج کے دوران ہندوستانی سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کے بارے میں پڑھا ہے ہندوستان کو بہت سے عظیم سائنسدانوں اور ریاضی دانوں پر فخر ہے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام روشن کیا ایک مشہور سائنسداں سی وی رمن تھے جنہوں نے روشنی کے بکھرنے پر کام کیا اور ان کو رمن افیکٹ کے لیے نابل انعام ملا پھر اے پی ج ے عبد الکلام تھے جنہیں میزائل مین آف انڈیا کہا جاتا ہے وہ نہ صرف ایک بڑے سائنسداں تھے بلکہ بعد میں یہیں بھارت کے صدر بھی بنے ریاضی کے میدان میں سری نواسا رامانجن کا نام بہت اہم ہے انہوں نے کم عمری میں بہت ہی انہوں نے کم عمری نے ہی بہت مشکل ریاضیاتی فارمولے بنائے جنہیں آج بھی دنیا مانتی ہے آریہ بھٹ بھی ایک عظیم ریاضی داں اور فلکیات کے ماہر تھے انہوں نے زیرو کے تصور کو دنیا کے سامنے لایا اور زمین کی گردش پر بھی تحقیق کی ان سبھی شخصیات نے ہمیں یہ سکھایا کہ محنت علم اور جذبے سے ہم دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں